جی ہاں بالکل نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت ساری کاروائیوں کی ضرورت پڑتی ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے عام طور پر یہ کاروائیاں ضروری ہیں ہوتی ہیں جیسے کاروبار کے منصوبہ بندی جیسے آپ کون سا نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی مکمل منصوبہ بندی اور اس کاروبار کی وضاحت ضروری ہوتی ہے آپ کس چیز کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں آپ کی تجارت کا مقصد اور جگہ کیا ہے آپ کے کاروبار کا نام کیا ہے آپ کس فیلڈ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سب سے اہم یہ کہ آپ کو اپنے کاروبار کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ آپ کا کاروبار کتنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے کتنی رقم درکار ہے اس کے لیے کیا خرچ آئے گا اور اس کے منافع کیسے حاصل ہوں گے اس طرح کے تمام منصوبہ کاروبار کے لیے ضروری ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ کاروبار کے لیے بہت رقم ضروری نہیں ہے یہ چھوٹی رقم سے بھی شروع ہو سکتا ہے